नम नमस्ते नमस्ते ह ठीक है हाँ हो जाएगा कौन सा आप कराएंगे अब लाभ उसमें लाभ तो सबमे है अब आप तुम्हारी एज तुम्हारी उम्र क्या है तिरसठ साल हाँ तो तिरसठ साल वाले में आधार और पैन कार्ड सब है तुम्हारे पास हाँ तो ठीक है हम कर देंगे हाँ तो अब तुमका बताइ तुमरे में यहाँ कम लाभ मिली और बच्चे वाले में थोड़ा ज़्यादा मिली क्योंकि तुम्हारी उम्र हो चुकी है ना और बच्चे वाला में क्या है करेहियो तो उसमें ज्यादा लाभ मिलता है हाँ बाकी तुम्हार वो जोने हिसाब दियो बताओ की तुम कितने रुपये तक का करवा रहे हो बीमा हाँ तो नै महीना के नहीं ओय मा तीन महीना छः महीना साल भर में तुम जैसे सुविधा पाउ जोने तो वो है लमपसम्प मतलब कितने रुपये तक का बीमा आप करवाना चाहते हाँ तो ठीक है हो जइ हाँ तो तुम्हार आधार नंबर दई सा नंबर यो सब यो सब हाँ पैन कार्ड यो सब है तुम्हारे पास हाँ तो ठीक है जब तुम हाँ तो जब पैन कार्ड और आधार कार्ड सब तुमरे फिर हो जाय तब तुम हुआँ तब आयो मिलने आय तब फिर हम तुमका दस बजे सेदो बजे तक मिलब हाँ तो जो हिसाब से जे तुम वो करवाओगे इंसुरेंस वही हिसाब से जो तुमका मिली हाँ ओय में उ कुछ बीमा ऐसे होता है जो ओय में छः महीना बाद फिर तुमको कुछ रुपये वापस मिलेंगे हाँ जैसे तीन लाख करबैहीयो तो ओयमे तुमको पाँच सौ रुपया मिला करी

वही में देखो तुमार उम्र ज़्यादा हो गई तो तुमार ज़्यादा दिन का ना होई साठ के बाद यहाँ मतलब चलो हम तो कै देब लेकिन बच्चन बालन में है तो बहुत लाभ मिली ठीक ठीक कल आ जाना नमस्ते नमस्ते